मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत हाइकिंग अगर आप लोगों ने सुना हो तो उत्तराखंड में रही है उत्तराखंड की आपको पता ही होगा वादियाँ कितनी सुन्दर सुन्दर है हमारे वहाँ पर एक पर एक हेमकुण्ड साहिब नाम का गुरुद्वारा है जहाँ पर काफी सारे तीर्थ लोग यात्री तीर्थयात्रा करने के लिए जाते हैं वो पहाड़ों के बीच में स्थित है वो बहुत सुन्दर जगह है आपको पता हाईकिंग करने के लिए वहाँ पर सबसे अच्छी जगह मिलती है आप पूरी रास्ते सुन्दर सुन्दर झरनों को बर्फ को पहाड़ों को प्रकृति की सुंदरता को देखने को मिलेगी वहाँ पू वहाँ पर आपको पता लगे आप सुर सूर्यास्त तो वहाँ पर इतना सुन्दर लगता है आप पहाड़ों के बीच में से सूरज अस्त होता हुआ देखना आपको तो पता ही है कितता अच्छा होता है वहाँ पर मैंने सूर्य अस्त भी देखा है और सूर्य उदय होते हुए भी देखा है वहाँ पर दोनों ही टाइम में जो मनमोहक व्यू आता है वह बहुत सुन्दर आता है वो हाईकिंग मेरी सबसे ज़्यादा यादगार रही क्योकि मैं एक तो वहाँ पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ गयी थी तो वह मुझे आज तक याद है कि वो कितना मनमोहक सुन्दर सुन्दरता भरा हुआ हाईकिंग वाला सफर था जो मेरा रहा